आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और आप इसे क्यों पसंद करते हैं हमारा पसंदीदा खेल मैच है क्रिकेट है क्रिकेट हम इसलिए पसंद करते है की हमारी क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा रूचि रहती है आपको बता दें की हमारे गाँव में बहुत सारे खेल खेले जाते है जैसे खो खो कब्बडी वॉली बॉल बास्केट बॉल हॉकी बैटमिंटन और क्रिकेट ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे खेल खेले जाते हैं हमारे यहाँ खेल खेलने का एक बहुत बड़ा जगह भी है खाली खेत है और वहीं पर क्रिकेट होता है क्रिकेट में हम आपको बता दे कि क्रिकेट में ग्यारह प्लेयर रहते हैं और ग्यारह ग्यारह दोनों तरफ प्लेयर रहते हैं ग्यारह प्लेयर फील्डिंग करते हैं दो प्लयेर बैटिंग करते हैं और एक अंपायर रहता है और आपको बता दे की हमें क्रिकेट खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बॉलिंग बैटिंग विकेट किप्पिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छा लगता है हमें आपको बता दे की शहरों के मुकाबले हमारे यहाँ गाँव में काफी खुली मैदाने रहते हैं जहाँ पर खेल बहुत अच्छे तरीके से खेला जा सकता है हमारे यहाँ दो खेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं एक क्रिकेट दूसरा वॉली बॉल हमे क्रिकेट खेलना जादा पसंद है क्रिकेट में हमें किप्पिंग किप्पिंग करना बहुत पसंद है और हम सेकंड डाउन बैटिंग करने भी आते है बैटिंग में हमें कोई भी कैसा भी बैट्समैन जैसा भी बोले वैसा भी बैटिंग कर सकता हूँ बैटिंग मै सिंगल भी कर सकता हूँ डबल भी कर सकता हूँ और जरुअत पड़ने पर सिक्स या फ़ोर भी लगा सकता हूँ और हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे बॉलर है वो भी हैं बढ़िया क्रिकेट होता है हमारे यहाँ हाई स्कोरिंग मैच होती है डिफेन्डर मैच होता है मैच बहुत बढ़िया होता है हमारे यहाँ क्रिकेट जो है हमारे यहाँ क्रिकेट के चाहता बहुत है हमारे जो है अ पिता जी उनके पिताजी मर यानी की हमारे दादा वो लोग हमेशा से क्रिकेट खेलते चले आए हैं इसलिए हमने इसलिए हमारा भी फेवरेट क्रिकेट ही है हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट ही है क्रिकेट हमें बहुत अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है हमें क्रिकेट के लिए हम दिन दिन भर क्रिकेट ही खेलते रहते है और हमारे यहाँ वॉली बॉल ही इस सीजन में गर्मी के सीजन में वॉली बॉल शुरू हो जाता है क्योंकि दिन भर खिली धूप रहती है तो दिन भर इतना क्रिकेट खेल नहीं सकते इसलिए हम शाम के वक्त हमेशा वॉली बॉल ही खेलते है आपको बता दे की हमारे यहाँ ये जो मौसम रहती है ठण्ड का मौसम यानि नवम्बर ये बहुत ही अच्छा रहता है और नवम्बर में हमारे यहाँ क्रिकेट काफी जोरों शोरों से होती है हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स है वो टोनामेंट्स भी खेलने जाते है दूर गाँव में और अच्छे से टोनामेंट खेलते हैं ईनामित प्लेयर है हमारे यहाँ जो काफी बड़े बड़े ईनाम जीते हैं उसमें हम भी शामिल हैं और बढ़िया क्रिकेट भी खेला जाता है जो हमारा पसंदीदा है हमारे यहाँ के प्लेयर या फिर हम जो जाते है कही क्रिकेट खेलने तो हम विकेट किप्पिंग करते हैं और सेकंड राउंड पर बल्लेबाज़ी भी करते हैं जरूरत पड़ती नहीं हमारी लेकिन कभी हमे बॉलिंग करने का मौका मिला तो वो भी कर देते हैं इसीलिए हमे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है